जोंनि फरायसालिफोराव बेबायदि दावराव दावसि जानायखौ जों गोबां सम नुयो आरो बेबायदि जायोब्ला जानायनि गुबै खारनानो जाबाय बिसोर जिहैथु एसे उन्दै उन्दै गथ' बिसोर सानसनो हाया बेनिखायनो माबा मोनसे पेनसिल बेबायदिनो बिजाबफोर सेखलायनायावबो बेनियाव बे सेखलायनायावबो आरो खायसेया सोरबा सासेया दावराव जायोब्ला सोरबा सासेया बादा हैनाय गेजेरावबो बेबायदि दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो देस्क बेन्चखौ लानानैबो माब्लाबा गथ'फोरा गावजों गाव बेबायदिनो बियो जोंनिसो बेन्च बेयो नोंसोरनि नङा बेबायदि जालायनानैबो बिसोरखौ जोङो नांज्लाय खमलाय नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो नुयोब्लाथाय जोङो फरायसाफोरखौ बे सानैखौबो बा जायफोरा नांज्लायनायाव बाहागो दङ बिसोरखौ लिंहरनानै जोङो बुजायनो नाजायो जे फरायसालियाव बेबायदि दावराव दावसि खालामनो हामा बियो न' नङा बेयो गंसे फरायसालिसो आरो बेबायदियाव दावराव दावसि खालामनो हामा दावराव दावसि खालामब्ला जोंनि क्लास लानायाव माखासे असुबिदा जायो ओंखायनो नोंसोर गाव बयबो जों बयबो न'खरसेनि मानसि फोरोंगिरियानो जोंनि बिमा बिफाबायदि साननानै लानो नांगौ आरो बेबायदि साननानै लायोब्ला नोंसोर गावजों गाव बिदा फंबाइ होननानै साननानै लायोबानो बिब' बिनानाव होननानै साननानै लायोब्लानो नोंसोरनि गेजेराव नांज्लाय खमलाया जानाय नङा